हैलो हाँ बताइए

अरे हमारा तो क्यों नहीं मिलेंगे हमारी तो बहुत बड़ी दुकान है हज़ीरा मंडी में सबसे बड़ी दुकान हमारी है और सबसे ताज़ी मछली झींगे वग़ैरह हमारे यहाँ ही मिलते हैं आप कैसी बातें कर रहे हो हमारे यहाँ छोटे केकड़े बड़े केकड़े बड़ी वाली सार्क सार्क छोटी वाली मछलियाँ एक दम ताज़ी वैराइटी में मिलती हैं आती है ना आती है लेकिन इसका थोड़ा रेट ज़्यादा रहता है यह बड़ी मुश्किलों से माल आ पाता है कलकत्ता से तो इसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है सर ये थ्री हैंड्रेड से स्टार्ट होती है और टेन थाउजेंड से अलग अलग वैराइटी का रेट चलता है अरे आप कैसी बातें कर रहे हो आप आकर देखिए तो पूरे ग्वालियर में ऐसा माल नहीं मिलेगा जैसा हमारे शॉप पर मिलता है बिल्कुल ताज़ा माल मिलेगा नहीं नहीं अभी हमारे यहाँ तो सुबह ही के टाइम ही माल आया है आप ट्राई करके देखिए और दुकानों से हमारा देखिए रेट सबसे रिजनेबल रेट मिलेगा आपको और दुकानों से जो रेट होगा हम उससे कम ही लगाएँगे बिल्कुल फ्रेस मिलेगी आपको कोई कामों बेशी नहीं मिलेगी नहीं तो तुरंत मेरा माल वापस कर देना आप हाँ आ जाइए झींगे भी बढिया हैं अच्छी क्वालटी के हैं मेरी शॉप है हज़ीरा मछली मंडी में सबसे पहली शॉप मेरी ही है

सुबह सात बजे दुकान खुल जाती है और रात की दस बजे तक खुली रहती है है ना आप जब भी आएँ तो बस हाँ ठीक है ठीक है आप दोपहर में दो बजे आ जाइए मैं एविलल रहूँगा